دیہی لوگوں کے لیے قانونی خدمات میں درپیش مشکلات وکیل وکیل سے ہے لوگ اپنی بات لوگ اُس وکیل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں جس کی وجہ سے وکیل اِن اُن لوگوں کی مشکلات حل نہیں ہوتے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اُن لوگ اپنی بات تو وکیل تک پہنچا دیتے ہیں لیکن وکیل اپنا کام اُن کے اعتبار سے نہیں کرتا ہے کبھی کبھی اُن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں جتنے میں وہ اپنا وکیل کچھ کروا سکے اور اِسی وجہ سے وکیل کو زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے اور جب اُن کو زیادہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ اُن کا کام اُن کی مشکلات کو آسان نہیں کرتے ہیں وہ اُن سے اُن کے مطابق پیسے نہیں بلکہ اپنے مطابق پیسہ چاہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وکیل کو جلد چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اُن لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی خدمت کریں کیونکہ یہ وکیل اِن لوگوں نے جو وکالت کا کورس کیا ہے یہ ہم ہی لوگوں کے لیے تو کیا ہے لوگوں کے لیے تو کیا ہے اگر وکیل نہیں مانیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا وکیل ہی اپنے پیسے کے اُس پہ چلیں گے تو اور لوگوں کو یہ چاہیے پھر تھانہ پولیس تھانہ کے پاس جاتے ہیں جب وکیل سے کام نہیں چلتا تو تھانے کے پاس جاتے ہیں تھانے میں بھی بہت ساری بھی مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں لوگوں کی تو وہ کیا کرے بیچارے جو غریب ہیں بیچارے ہر جگہ تو پیسے سے کام چلتا ہے آج کل پر لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ لوگ کیا کریں اِس لیے وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں اور عدالت وہاں پہ تو اُن لوگوں کی سُنی ہی نہیں جاتی ہے عدالت میں بھی تو اور بھی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم کہنا چاہتے کہ وکیل کو چاہیے کہ لوگوں کی دیہی لوگوں کے لیے جو بیچارے غریب لوگوں ہیں اُن لوگوں کے لیے قانونی خدمات میں مشکلات نہ بنیں بلکہ اُن کے آسانی بنیں وکیل اُن کی آسانی کرے اُن کی مشکلات کو کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد اُس کی مشکلات کو ختم کر دے اور اُن کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اُن کے لیے پریشانی کا معاملہ نہ کرے بلکہ آسانی کا معاملہ کرے کیونکہ یہ وکیل ہی تو ہیں جو اُن لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ورنہ تھانہ تک پہچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی عدالت کے پاس تک پہنچنا تول بالکل بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہ اُس میں تو بہت ہی طاقت اور پیسے ور والے لوگ جا سکتے ہیں اِس لیے وکیل کو چاہیے کہ مشکل میں لوگوں کی مدد کرے پیسوں کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ انسانی خدمات جہاں تک ہو سکے وہ کرے